تلنگانہ میں زیادہ ٹکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے پولیوشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ایئر پولیوشن نوائز پولیوشن واٹر پولیوشن ہر طرح کے پولیوشن کی وجہ سے انسانوں کو جانوروں کو جھاڑوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور انسانوں کی صحت پہ اثر ہوتا ہے بچے بڑے بوڈھے اس سے پولیوشن بڑھنے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پولیوشن کم کرنے کے لیے پیڑ پودے لگانے چاہئیں ہمارے انوائرمنٹ سیو کرنا چاہیے واٹر میں جہاں بھی پانی دکھتا وہاں کچڑا ڈال دیتے ہیں ایسے کچڑا نہیں ڈالنا چاہیے ہمارے آس پاس کی جگاہوں کو گھر میں ہر چیز کی ہر چیز کو صاف رکھنا چاہیے ہمارے آس پاس کی جگہ کو بھی شارٹیج واٹر تو بہت ہو رہا ایئر پولیوشن جنڈر پارشیلٹی کر رہے ہیں لوگ کیوںکہ یہ لڑکی کو پڑھانا لڑکی کو نہیں پڑھانا لڑکے کو پڑھانا ایسا جنڈر پارشیلٹی نہیں کرنا دونوں کو اکول نظر سے دیکھنا